के बोले छियै अहाँ हँ बोलूके बोलै छियै हम्मे जूत्ताके सेल राखै छियै संजीब ओफैसिली सेल जूत्ता कहियै पाँच पाँच हजारके एक एक जूत्ता छै आयँ दूल्हाके लिए लेना शादी विवाह दूल्हाके लिए कि अनिनिमेट शादी मतलब जकर शादी नहि छियै कि जेकर शादी छियै अहाँ ओ गिफ्टमे अहाँके देनाइ छै ककरो जूत्ता आयँ कोन सब कलर लेनाइ यऽ यहाँ विलियनके यै एकदम मतलब एकौडिंग टाइपमे यै फ्लाइटके तऽ छै अहाँ कोन बला लेबै कम्पनीके एलो छै फ्लाइट छै एक्वा लाइट छै हँ बार बार छै कोन अहाँके लेनाइ छै एक्वा लाइटके पड़ै छै एकर तऽ दस दस हजारके एगो सेल छै दस दस हजारके पाँच पाँच हजारके जहाँ अहाँ जेना लेबै तेना छै हँ अहाँके शादीके लिए लनाइ छै दुल्हाके लिए तऽ लागबे ने करतै कम बसमे हेतै तीनो हजार अहाँके भए जायत दुइओ हजार अहाँके भए जायत पच्चीस सए होयत अहाँके एकर बाद तीन हजार होयत पैंतीस सए होयत चारि हजार होयत एकतालीस सए होयत हँ चारि हजार बढ़िआँ क्वालिटीके जूत्ता सेलमे अयलैया बढ़िआँ छै ओ दोकान तऽ यहाँ पर रानी गंज रानी गंज छै भानू लैदर्स छियै एतऽ से परसा हाट से दस किलोमीटर परै छै हँ दऽ देब दै दिऔ बढ़िऑं बाला बात छै ने जूत्ता आर ओ दै सँ नाम होइ छै ने ओ अहाँ सहिए कहलियै जूत्ता तऽ चोरैले जाइ छै जूत्ता चोरैके अहाँ राखि लेब टको बचि जायत जूतो बचि जायत हँ चलि जायत सहिए कहलियै कोन कोन बला लेब ऑर्डर मारि दियै तऽ बोलू तब अहाँके घरे पर पहुँचा देबै पे फोन मारि दिऔ हँ भऽ जायत ठीके छै